ہم خواتین بھی کھیلیں کھیلتی ہے جیساکہ اب ہمارے انڈیا سے ثانیہ مرزا یہ تو اچھا ٹینس پلے کرتی ہے اور نکہت زرین بھی اچھا عورت ہونے کے باوجود بھی باکسنگ اچھی کرتی ہے اور پی ٹی اوشا یہ رننگ میں اچھا کرتی ہے اور ویٹ لفٹر ملیشوری یہ بھی اچھا ویٹ لفٹ کرتی ہے اور کونیر ہمپی یہ تو اچھا چیس کھیلتی ہے یہ سب خواتینیں جو اچھا گیمس کھیلتی ہیں